ہندوستانی نقل و حمل کا نظام بہت ٹھیک ہی ہے نہ بہت زیادہ اچھا ہے نہ بہت زیادہ برا ہے بس ٹھیک ٹھاک ہے اور لوگ یہاں عام طور پر ٹرین سے گھومتے ہیں ٹرین سے سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کہ جب فیسٹیول ہوتا ہے تو بھیڑ بہت ہوتی ہے ٹرین میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے جن کو سیٹ نہیں مل پاتی ہے اور صفائی بھی نہیں رہتی ہے ایسے ہی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اور اسے بہتر بنانے کے لیے اب کرنا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرین چلوائیں تا کہ جو لوگ مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ نا کرنا پڑے ان کو اور سب کو سیٹیں مل جائیں تا کہ کوئی کھڑے ہو کر ٹریول نہ کرے آرام سے پہنچ جائے اور بس یہی وغیرہ وغیرہ